کیوںکہ اپنی زندگی میں کسی بھی تقریب کو کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ چند باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ ایک ہم لوگ چند افراد مل کر کے اپنے گاؤں میں ایک پبلک لائبریری کھولنا چاہ رہے تھے کافی دنوں سے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ ایک لائبریری کھولیں تو ہوا کہ کہ اس کو لائبریری کو کھولنے سے پہلے اس کا اسٹیکچر ڈھانچہ تیار کیا گیا اس اس کے بعد ایک اچھی جگہ اس کے لیے کھوجا گیا ڈھونڈا گیا کہ کونسی اچھی جگہ ہے جہاں پر لائبریری قائم کی جا سکتی ہو اور پورے گاؤں کے لوگ پورے سماج کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لائبریری کی سب سے اچھی بات یہ رہی کہ سارے گاؤں والوں ہم لوگوں نے مل کے چند افراد مل کر کے اس کے لیے ایک میٹنگ تیار کی ہے اور اس میٹنگ میں گاؤں والوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ داری کی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور چند لوگوں نے اپنا نام بھی شامل کیا تاکہ اس میں نام بھی کچھ اخراجات تھے کچھ خرچ تھا جس کو لے کر کے گاؤں والوں نے بھی اس میں کافی بھرپور حصہ داری کی اس کے بعد ایک جگہ دیکھا گیا جگہ کے پاس جو ہے لائبریری کا ایک چھوٹا سا آغاز کیا گیا اس کے بعد لائبریری کو آغاز کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ حصہ کے سب سے ضروری حصہ یہ تھا کہ اس کے لائبریری کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو اس کا کسی مشورہ سے پتہ چلا کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کام کو آغاز کرنے کے لیے اس کے ہم جس دیش ہندوستان میں رہتے ہیں اس کے لیے کسی بھی ایک ایک ضروری ہوتا ہے کہ اس کے نیم قانون کے تحت چلیں تو لائبریری کو لے کر کے بھی یہی آیا کہ اس کا رجسٹریشن کرانے سے کم سے کم سرکار کی نظر میں آ جائے گا اور جو بھی مدد ہو وہ بھی مل سکے گی اور مدد بھی جیسے کہ کتاب کے روپ میں اور سب کچھ کتابیں بھی آئی ہیں کچھ چندے بھی ہوئے ہیں لوگوں کے ذریعے جو کافی خوشی کی بات ہے اور اسٹارٹ کیا گیا ہے ابھی چل رہا ہے لائبریری اور اس گاؤں میں اس پرکھنڈ میں اس صوبہ بہار کے اندر سہرسہ میں جو سہرسہ ضلع میں ایک پبلک لائبریری کر کے کافی خوشی کی بات یہ ہے کہ جس ہم تھانہ کے ہیں اندر میں آتے ہیں اس تھانہ کے انڈر میں کافی ایک ایک ہی لائبریری قائم کی گئی ہے جو پبلک لائبریری تھی یہ بہ کافی اہم بات لگی اب لائبریری کو لے کر کے کئی بار میٹنگ رکھی جاتی ہے میٹنگ میں انیک آدمی آتے ہیں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اور اس میں شامل ہونا ہوتا ہے اس میں بتانا پڑتا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا جائے گا لائبریری کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے اور لائبریری اسی طرح سے رن کر رہا ہے الحمد للہ اور ان شاء اللہ تبارک اور آگے بھی اسی طرح سے رن کرے گا